हांवें गुगल ट्रांन्सलेट आनी गुगल मेप दोनूय वापरला दोनीय मदीं मदीं चुकीची म्हायती दिता नो डाउट गुगल मेपाचो भरपूर फायदो जात पूण केन्ना केन्नाय गुगल मेप जो आसा तो शॉर्ट कट म्हूण सांगून लॉन्ग कट दाखयता आनी गुगल ट्रान्सलेट जो आसा तो गुगलाचेर ट्रांन्सलेट करता पूण केन्ना केन्ना एकादो शब्द आसा तसोच दवरता पूण फक्त कितें तेची लिपी बदलता शब्द तोच आसता त्याच भाशेंतलो आसता अणकार ताचो जायच ना फक्त लिपी बदलून तो येता